साढ़े इद्धर बड़े कालज ऐ कोल इत्थै जी बी सी कालज ऐ रामगढ़ बी कालज ऐ बिजयपुर बी कालज ऐ साढ़े साढ़े युनिवर्सटी कोल गै युनिवर्सटी अच्छा होर जम्मू च बौह्त जैदा कालज ऐ बड़े सारे कालज ऐ जि'यां जि'यां मैं पढ़ी दी गांधी नगर कालज थमां पढ़ी दी साईंस कालज मेरे चाचे दा मुड़ा पढ़े दा होर बड़े अच्छे कालज ऐ इक कोला इक बदिया कालज ऐ ऐम्म ऐम्म कालज ऐ कामर्स कालज ऐ होर बी ऐड कीती मैं युनिवर्सिटी च डिस्टैंस ऐजुकेशन ओह्दे थरू मैं रोज उत्थै जंदी ही रोज मतलब लाइब्रेरी च पढ़दी रौंह्दी ही कताबां कतूबां खरीदियां निं किश उत्थै गै पढ़ियां ते बस बी ऐड्ड करी लेई बी ऐड्ड चा सानूं बुक्कां फ्री मिलदियां हियां होर बड़ा मजा आंदा ही पढ़ने च कालज लाइफ ते बड़ी अच्छी होंदी पर जेह्ड़ी डिसटैंस युनिवर्सिटी आह्ली गल्ल ओह् बी अच्छी लाइफ ही उत्थै जाइयै असें पढ़दे रौह्ना लाइब्रेरी च घरा जाना असें युनिवर्सटी च सारा दिन उत्थै पढ़दे रौह्ना इन्ना इंट्रस्ट हा कि रोज असें चलियै रोज गै असें पढ़दे रौह्ना उत्थै कदें मन नेईं हा करदा घर बैठने दा घर मतलब उत्थै अस इन्ना इन्ना मजा आंदा ही पढ़ने कोई साथ गै निं कि सारे बच्चे अपने अपने पढ़ा दे अपने अपने जा दे ठीक ऐ मेरे मामे दी कुड़ी हून साईंस कालज पढ़दी ऐ होर जठानी दी कुड़ी बी साईंस कालज पढ़दी ऐ सब कुछ ठीक ऐ हून ते बड़े कालज होई गेदे बौह्त कालज होई गेदे होर मेरा अडिशन मैं मैथ मेरा सबजैक्ट ही मैथ मैं हर कलास च पढ़े दा होर बड़ा इंट्रस्टड सबजैक्ट ही मेरा मैथ अच्छे नंबर बी बड़े अच्छे नंबर आंदे हे होर मैथ गी जिन्ना कड्ढो इन्ना अच्छा होंदा ऐ कढ्डी कढ्डी मैथ इ'यां बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा